नमस्ते दीदी और सब ठीक है अपना बताइए दीदी हमें ब्लाउज तो दस ब्लाउज़ सिलवाना है और दस पेटीकोट कुछ लुगाई में है और क्या है के मेरा ब्लाउज़ सिलवा दीजिए क्या रेट चल रहा है और पेटीकोट का और पेटीकोट का कितना चल रहा है दीदी बड़ा महँगा बता रही हैं आप सही से ढंग से बात नहीं रही हैं इतना महँगा सिलवाएँगे तो कैसे बताओ इतना सब चीज़ काम जो है आप हमारा कैसे करेंगी कुछ हिसाब से लगा लीजिए अरे दीदी कुछ दीदी कुछ समझ के लगा लीजिए क्योंकि हम लोग पास के ही हैं कहीं दूर के तो नहीं हैं अब हम आपके यहाँ सिलवाते हैं हम्म

ठीक है दीदी हम लोग को मार्केट में ही सिलवाना रहता है तो हम आप से कहते ही क्यों और हम सोचें कि हमारे पास के हैं हमारा हम लोग पहचान के हैं कुछ कम ज़्यादा में अपना समझ के ले लेंगे और आप मुझे कह रही हैं कि इतना नहीं इतना कोई मतलब हम सब थोड़ा हिसाब से लगा लीजिए ऐसे कि शादी पड़ी हुई है और हमको सिलवाना ज़रूरी है तो हम दूसरी जगह जाते तो लोग अनजान समझ कर जो है कि ज़्यादा पैसा ले लेते हैं तो हम सोचे हमारी दीदी ख़ुद ही सीती है तो हम सिलवा लेंगे वहाँ से और जन बताए कि हम कर लेंगे काहे को दूसरे जगह जाए तो आप भी वैसा ही मार्केट जैसा बात कर रही हैं जैसे कोई अनजान कह रहा है या फिर हमको आप जानती नहीं है हम यहीं पास के ही हैं और आप हम से इतना भाव लगा रही हैं इतना ज़्यादा दाम माँग रही हैं